हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है इसलिए हम लोग को हिंदी बोलने में बहुत ज्यादा आनंद मिलता है हम लोग हिंदी में बात करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हमारे यहाँ का हिंदी बहुत उच्च कोटि का भाषा माना गया है और वैसे बोलने वाले लोग तो इंग्लिस भी बोलते हैं ठेठ भी बोलते हैं उर्दू भी बोलते हैं लेकिन हिंदी भाषा को मुख्य भाषा माना गया है इसलिए हम लोग हिंदी भाषा को बहुत अच्छा भाषा मानते हैं